गायके होलै जेना पालन केलियै घास भुस्सा कुट्टी पानि ओकर नहाय धोय सभ घास भुस्सा कुट्टी काटि कऽ खिअयली पानि पिअयली फेन ओकरा धोली धोलाके बाद दूध भी होइ हइ तऽ दूध गारै छियै ओहिके बाद घर अन्दर बाहर सभ निकाल बाहर करै छियै घास भुस्सा जतेक हमरा चरसँ आनै छै खुरपी उरपी खुरपी हँसुआसँ काटि कऽ फेन घरपर कुट्टी पानि कऽ के फेन सानी बोझि कऽ खिअयली फेर सवेरे होइत फेन ओकरा नहा धो कऽ घास भुस्सा फेर काटि कऽ देली फेर खयलक फेर धोऽ धा कऽ फेर ठण्ढामे बन्हली ठण्ढामे बान्हि कऽ फेर फेर शाम होल तऽ फेर ओकरा आनि कऽ फेर कुट्टी पानि कयली फेन साँझमे खाना देली ओकरा खाना उना खिएलाके बाद फेर पानि देली फेर पानि उनि पी कऽ फेर ओकरा घरके अन्दर कयली जेना ओ ठण्ढीके दिन हइ अभी तऽ ओकरा चादर हइ तऽ जेना चट्टी हमेअर ओढ़ाबै छियै ऊपरसँ यहाँ ठण्ढा नहि लागयके चाही ठण्ढा नहि लागयके चाही आ ओ जेना बड़ छोट अछि तेना तऽ हमरा अर किनय लेल जाइ हइ तऽ फेर ओ छोट चाहे होय बड़का होय सभ अपना मोनसँ कीनि कऽ आनै छै तऽ आनयके बाद ओकरा फेर हमरा अरके पालन करै छै जेना घास भुस्सा होलय फेर घास भुस्सा कुट्टी पानि ओकरा फेर चिक्कनसँ ओहिमे सँ मट्टी उट्टी निकालि कऽ तकर बाद फेर बना सोना कऽ देली फेर खयलक खयलाके बाद फेर ओकरा खिआ उआ कऽ पानि वानि पिया कऽ फेर रातिके मौसममे फेर घरमे कयली घरमे कयलाके बाद फेर भिनसर उठि कऽ फेर ओकर गोबर करसी हटयली फेर खाना पीना देली ओकरा कुट्टी पानि जेना काटि कऽ होय तेना चिक्कन चाकनसँ ओहिके बाद